इंडियन मीडिया बड़ा शैल कम्म करै दी अज्ज दे जमाने बिच सारा जेह्का समाचार ऐ साढ़ा इंडियन मीडिया असें गी सनाऽ दी जेह्का देश विदेश दा केह् केह् कम्म काज होआ दे साढ़े प्रधानमंत्री केह् कम्म करा दे जां साढ़े हल्लै म्हल्लै ग्रांऽ म्हल्लै च केह् कम्म होआ दे इंडियन मीडिया दी बजह् कन्नै गै असें ई पता लग्गा दे सारे कम्म जेह्के न अच्छा करै दी इंडियन मीडिया इस दे बिच कोई दो राय नेईं ऐ कि होर है बी फेमस न्यूज पेपर होई गे जि'यां साढ़े डेह्ली एक्सैलसियर होई गेआ दैनिक जागरण होइ गेआ हिंदू न्यूज़ पेपर होई गेआ न्यूज पेपर न बड़े जैदा जेह्के इं'दी बजह् कन्नै असें ई बहुत जागरूकता मिलदी ही पैह्लें पैह्लें रेडियो लोक सुनदे हे टीवी घट्ट होंदे हे तां रेडियो सुनदे हे विविध भारती सुनदे हे लोक नुहाड़े बिच मिगी अजें बी चेता कि मेरे पिताजी जेह्के हे रेडियो सुनदे हे नुहाड़े बिच खबरां औंदियां हियां उस टाइम प्रधानमंत्री पराने टाइम दियां गल्लां न प्रधानमंत्री दी खबर औंदी ही ते मैच औंदे हे जेह्के पराने मैच होंदे हे जिसलै इंडिया पाकिस्तान दा मैच होई गेआ कोई ओह् मैच अस रेडियो उप्पर सुनदे हे तां ओह् किश गल्ल गै बक्खरी होंदी ही समाचार दी न्यूज पेपरें बिच बी न्यूज पढ़दे हे जेह्के अजकल न्यूज पेपर बी बड़े अच्छे अच्छे न्यूज पेपर औंदे जेह्के अस न्यूज पढ़दे न्यूज़ पेपरें उप्परा नुहाड़े कन्नै साढ़ी लर्निंग स्किल्ल बीअच्छी होई जंदियां हियां ते राइटिंग स्किल्ल बी अच्छी होई जंदी वर्ड वर्ड साढ़े इम्प्रूव होंदी वर्डिंग बी लिखने दे मामले बिच बी चैनल न जेह्के जि'यां कोई चैनल साढ़ा उधमपुर अपडेट ऐ साढ़ा जेह्का लोकल चैनल ऐ उधमपुर अपडेट वीरा चैनल ऐ इक ओह् असें ई न्यूज जेह्की साढ़ी अपनी लोकल उधमपुर दी न्यूज ऐ ओह् दिंदी असें ई जम्मू कश्मीर च होर बी बड़े जैदा चैनल न मीडिया दे ओह् थोह्ड़ी इम्प्रूव करै दे जम्मू कश्मीर दा इन्नियां इन्ना मीडिया जेह्का बाह्र जागरूक नेईं ऐ इन्नी न्यूज जम्मू कश्मीर दी निं चलदी में एह् बी थोह्ड़ा नोटिस कीता लेकिन हां चलदी ते ऐ होर बाह्र दे होई गे जि'यां आप की अदालत होंदा इक औंदा ओह् न्यूज दा ओह् बी बहुत अच्छा मिगी लगदा आप की अदालत बिच रजत शर्मा दा शोऽ ऐ आप की अदालत आज तक न्यूज होई और रिपब्लिक भारत होई गेआ में सुनदा रौह्न्नां अच्छा देश दे ताईं जागरूक करदे और सोशल सोशल जेह्के सोशल मुद्दे न उं'दे उप्पर बी ओह् अवाज अपनी चुकदे लोक जेह्के न्यूज न्यूज आह्ले मीडिया आह्लें न जेह्के अपनी सोशल सोशल मुद्दें पर बी अवाज चुकदे रैलिवंट शोऽज होई गे इ'यै जेह्का आप की अदालत होई गेआ इक इक जेह्का शामीं औंदा शामीं तिन्न चार शोऽ औंदे होर बी ओह् बी अच्छे शोऽज बनांदे अपने देश दे बारे च जां जेह्कियां नमियां नमियां स्कीमां लंच होई दियां उं'दे बारे च सनांदे असें ई तैह्लूं जाइयै पता लगदा केह् केह् लांच होआ दियां केह् केह् चीजां केह् केह् चलै दा देश च साढ़े ते स्कूलें बारे च केह् होआ दा जां नमीं कोई ऐजूकेशन पालिसी केह् आवै दी औरतें आस्तै केह् आह्न्नै दे कोई नमीं पालिसी आह्न्नै दे सुकन्या समृद्धि कोई योजना जि'यां आवै दी होर नमियां नमियां योजनां जि'यां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ होई गेआ जां कोई स्वच्छता अभियान चलाया तां ओह् न्यूज नेईं होवै तां न्यूज दे थ्रू गै पता लगदियां एह् नेहियां गल्लां असें ई ते जे न्यूज गै नेईं होंदी तां असें ई साढ़े धोड़ी साढ़े प्रधानमंत्री नै साढ़े गल्ल कि'यां पजानी ते जि'यां इक किश शोऽ शोऽ दी गल्ल होई जि'यां अपना 'मन की बात' नरेंद्र मोदी साढ़े जेह्ड़े प्रधानमंत्री न आदरणीय उं'दा इक शोऽ औंदा हर जेह्का शोऽ औंदा ओह् बहुत अच्छा अपने मन की बात करदी बच्चें कन्नै बी अपना इंटरैक्ट करदे उस दे बिच होर जेह्के साढ़े बड्डे बजुर्ग न केह् केह् कम्म होआ दे साढ़े देश बिच कि कोह्के कोह्के लोकें जेह्का साढ़ा नेच्चर आस्तै केह् कीता जां नमें चीजां जेह्कियां अपने बलबूते उप्पर जि'नें बनाइयां होर बी जेह्के अजकल बच्चे न बड़े जैदा जागरूक होआ दे किश किश बच्चे नमियां नमियां चीजां चला दे न्यूज दे थ्रू होई गेआ जां सोशल जेह्का सोशल मीडिया दे थ्रू ऐ उ'नें ई करै दे जि'यां निक्के निक्के जागत अजकल कोई अपना ओह् बनांदे कोई संगठन बनांदे जि'यां इक मिगी निक्का नेहा चेत्ता आवै दा साढ़े इत्थै गै बने दा सनातन संग्राम सेना इक निक्का नेहा संगठन बने दा उसदे बारे च बी थोह्ड़ा बहुत ऐ ओह् बी अपने देश आस्तै किश करना चांह्दे अजें अजें नमां नमां बने दा ऐ सोशल मीडिया उप्पर अजें इन्ने एक्टिव निं हैन ओह् धन्नवाद